हाँ एक बार की बात है जब मैं दस वर्ष का था तब मुझे और मेरे मित्रों को एक कार्य दिया गया था जिसमें हमें विकलांग बच्चों के लिए पाँच हज़ार रुपये इकट्ठे करने थे पहले तो हमने सोचा कि इतने सारे रुपये दो दिन में कैसे इकट्ठे हो पाएंगे परंतु मैंने और मेरे मित्रों ने हार नहीं मानी हमने जगह जगह जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू करा परन्तु जब पहले ही दिन हमारी केवल दो हज़ार रुपये कमा हुई कमाई हो पाई तब मेरे और मेरे मित्रों की आशा टूट गयी थी कि यह अब एक ही दिन में हमें तीन हज़ार रुपये कैसे मिलेंगे परन्तु हमने हार नहीं मानी हमने अगले ही दिन काफ़ी जगह गए और हमने चंदा इकट्ठा करना शुरू करा परंतु अगर उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा रुपये की हमारी कमाई हुई और पाँच हज़ार की जगह हमने छः हज़ार रुपये की कमाई की और हम बहुत खुश हुए और विद्यालय जाकर हमने छः हजार रुपये जमा कराए विद्यालय वालों ने भी हमारी प्रशंसा की और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है हमें उसके लिए तोहफ़ा भी मिला था और महमा मैं और मेरे मित्र काफ़ी खुश हुए काम करके